हेलो हँ बोलु ठीक छै पानि हम सब पियैत छियै कलके ठीके पानि छै कतेक पानिमे आयरनो छै कतेकमे आयरन नहि छै कतेक हँ कलेके पानि पिबैत छी कतेमे आयरनो छै कतेमे नहि छै टंकीके पानि तऽ बिल्कुल बेकारे छै ईनार छै तऽ ईनारके पानि आब आइ काल्हिके पिबैत छै लोग टंकीके पानि पियैत छै फिल्टर नहि इनारक पानी आब केओ नहि पियैत छै ईनार तऽ बहुत छै लेकिन पानि थोड़िये लोक अबिते छै पानि ताहिसँ मंदील वन्दिल धोवैत छै पानि सब नहि कतहुँ पियैत छै ईनारके आब लोककेँ फिल्टर वला पानि मङ्गा मङ्गा कऽ पियैत छै पोखरिमे लोक नहाइ धोआइ छै कपड़ा लत्ता खीचैत छै खीचैत छै नहाबै धोआइ छै माल जाल धोयैत छै पोखरिके पानिके पियैत छै आइ काल्हि पोखरोमे माँछ हँ तऽ मछलियो पकड़ैत छै जे पोखरि राखने छै ओ मछलियो राखने छै नहि पोखरिके पानि लोक पियैत नहि छै केओ एतऽ लोक कलके पानि पियैत छै हँ नहेलक धोलक कपड़ा साफ कयलक कयलक हँ कलेके पानिसँ हरेक चीजे होइत छै ईनारोके पानीसँ लोक किछु नहि करैत छै पानि पर आस लगबैत छै तऽ ओहिमे नहि आब साफ पानि हँ लागल छै लेकिन अच्छा पानि नहि आबैत छै फ्रीके लागल छै तऽ ओ पानिसँ कोनो काम नहि आयरन वला पानी आबैत छै ककरो नहि बुझल छै ओहो नल चलैत छै कहियो नहि चलैत छै बन्दे रहैत छै नहि ओकर पानि बिल्कुल गन्दे निकलैया कहियो साफ नहि निकलैत छै कहियो लोग नीज नहि करैत छै करैत छै किछु नहि आब करैत छै कि नहि करैत छै जकरा सरकार टका देने छै ओएह जनतै ओहिना खोलि देलक बस भए गेल कथी करैत छै कहाँ कहियो आबैत छै अयतै तहन तऽ हम रोज शिकायत करबै अयबे नहि करैत छै खाली लेबर अओरी आयल कहलक इएह साफ कै दय छी आओर चलि जाइत छै चेकिङ्ग एतै तब ने शिकायत करबै की कहियो नहि पानि चलैत छै नहि रहतै चेकिङ्गो आइ काल्हि घुसे पर चलैत छै जेकरे घर रहतै छै तेकरे दिसन चेकिङ्गो रहैत छै जकरे जमीनमे टंकी देने छै रहैत ला घर नहि छै आ ओहिमे टंकी घुसा देने छै टके खाइ नहि छै सरकारी हँ पानि कलेके अपना अपना कल दरवाजा पर गारने छी अपना अपना आङ्गनमे गारने छियै कलेके पानिसँ काम करैत छी कोइ टेन्शन नहि बाहरके पानि सबसँ कोइ जरूरी नहि